जी हाँ मुझे बाइकिंग शुरु करने के लिए मेरे दोस्तों ने प्रेरित किया है और पिछली वर्षों से मैं इसकी लिए बहुत अग्राणिय हूँ मैं पिछले तीन वर्षों से बाइकिंग कर रहा हूँ और मुझे इसका जूनून बहुत ज़्यादा लगा हुआ है बाइकिंग शुरु करने के लिए मैं हमारे भारत में कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा भी लाया हूँ जब भी हमारे यहाँ पर बाइक का प्रतिभाग होता है या बाइकों के प्रतियोगिता होती है तो मैं उसमें भी भाग लेता हूँ बाइक इनका मेरे सिर पर एक बहुत ही गहरा जूनून चढ़ा हुआ है बाइकिंग प्रक्रिया के लिए मैं कहीं से भी और कभी भी तैयार रहता हूँ